श्रीमद्भगवत गीता में ऐसे लिखा हुआ है कि प्रभु सबसे आगे कब ये सच में ईश्वर को तो काल के विषय में देते हुए यह काल के अंदर दुनिया है और जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है और वो अंत में अठारहवें अध्याय के बासठवें श्लोक में बता रहा है कि उस प्रभु को पूजो जिसका शिष्य मैं भी हूँ और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने अपनी अंतिम शिक्षा दी है और एक ही ईश्वर ही इस दुनिया के मालिक है यह श्रीमद्भगवत गीता में प्रमाण है श्रीमद्भागवत गीता के अठारहवें अध्याय के बासठवें श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है जिसे कोई भी व्यक्ति सबूत के तौर पर देख सकते हैं